असांखे जेॾी महिल नई रेसपी ठाहिणी हूंदी आहे त मां यूट्यूब ते वंदना लखाणी या अलका केशवाणी खे फ़ॉलो कंदी आहियां मूंखे रोटी ठाहिण जो जाम शौक़ु आहे मां तरह तरह जा पकवान ठाहींदी आहियां यूट्यूब ते मां हुनजी तरह तरह जी भाॼियूं सिखी करे मां घर में सभिनिनि खे खाराईंदी आहियां सभिनिनि खे वणंदी आहे सभिनिनि नंढनि ॿारनि खां वठी वॾनि खे सभिनिनि खे वणंदी आहे हुनजा मसाला बि सुठा आहिनि ऐं न को तीखो न को गरमु कंदी आहे जंहिं में मुंहिंजी उहा रेसपी ठाहिण सां मुंहिंजी इलाही तारीफ़ थींदी आहे हुनजी हिक ॻाल्हि ॾाढी सुठी आहे त उहा मसाला बि हथ सां कुटींदी आहे ऐं हुनजी रोटी ॾाढी सुठी ठहंदी आहे